ہلو جی یہ کن کرن سے بات کر رہے ہیں کیا اچھا اچھا میں نیو وے پبلک اسکول سے بول رہا ہوں گڈ مارنگ مجھے ایک سو بیس بچوں کے ڈریس سلوانے تھے آڈر دینا تھا کیا آپ نے اس سے پہلے بھی کام کیا ہے یہ والا کیا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا مطلب آپ اس میں ایکس ہیں جی

دیکھیے چالیس بچے ہیں چھ سال کے اور اس وقت چالیس بچے ہیں دس سال کے اور پھر آتے ہیں باقی چالیس بچے ہیں پندرہ سال سے اوپر ہیں پندرہ سے اٹھارہ کے

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا

میں آپ کو اس کا کلر اور کوآرڈینیسن واٹس ایپ کر دوں گا اور آپ یہ بتا دیجیے پیمنٹ کتنی دینی ہے آپ کو

لیکن مجھے ٹائم پہ کا کام چاہیے تیس اگسٹ سے تک ہاں

کیونکہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو بچوں کو ڈریس نہیں بن پائے گی اس لیے اسکول نہیں آ پائیں گے وہ تو میں تو پینالٹی میں ہو جائے گی اسکول کی طرف سے اس لیے اگر آپ نے لیٹ کیا تو آپ کو بھی میں آڈر کین آڈر کینسل کر دوں گا آپ کا میں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ففٹی پرسینٹ ایڈوانس دوں ہاں ہاں چیک کاٹ دوں گا ٹھیک ہے

تھینک یو